अ' आङो नै राङा पानिनि राङापानिनि बुंदों बिउटि बसुमतारी ना अ' आं नोंथांखौ बैसागो जोंनि राङा पानि बैसागो फान्सनाव ओ स्पिगारमेन जानो थाखाय खावलाय हरनो नागेरदोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन्ना सोलाबाबा देटआथ' नै फैगौ ओ से जानुवारिआवमोन नोंथांखौ बिब्दिनो बैसागो फान्सननि ओ बिदिनो मोसानाय फोरनि थाखाय बिब्दिनो ओ खावलाय नांसिगोन नोङोओ मानसिफोरखौ बिदिनो नाम लिरनायफोरखौ गाबज्रिनानै मा बुंनांसिगोन आरो स्टेसआव बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदि थाजोबगोन आरो गासैबो थाुनलइयारि बादायलायनाय फोरबो थागोन दा नोंथाङा हागोन्ना हाया बेखौ पिक्स खिथानो हानायबा मोजां जागौमोन आरो आंनो आंबो रावखौबो ओ सिनायनाय मानसि गोयैखाय नोंथांखौ सिनायनायखाय सोंहरनाय जादों आरो ओं जानुवारिनि से थारिखआवमोन बिब्दिनो जे ओ फुं खिनियाव फुंनि गु बाजिनिफ्राय थुनलायारि बादाय लायनाय जागोन बिदिनो मेओ खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बिदिनो बिनि उनाव फ' बिदिनो थुनलायारि बादायलायनायनि उनाव ओ बेलासिनिफ्राय मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरबायदिनि बादायलायनाय जागोन आरो बेयाव नोंथाङा मा सासेनि उनाव सासे बिदिनो नामफोरखौ एनाउन्चमेन्ट होबाय थानांगौ आरो गाबज्रिबाय थानांगौ बेबायदि जागोन आरो अ' जागोन्ना अ' दे होनबा दे दे ओं दे